हमर क्षेत्रमे जे छै ई सब डिग्रीके छात्र भेट जाएत जेना विज्ञानक छात्रसँ विज्ञानक छात्र फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर एक क्षेत्रमे जेना बायोलॉजीसँ मेडिकल आओर आ मैथ्स आदि सबसँ इंजीनियरिंग लाइनमे जे छै भेट जाएत आओर गणितके तऽ हम खुदे टीचर छी आ ओहि विषय पर कार्यरत छी अभी